कोविड नाइनटीन महामारी जे समय राजस्थान में शिक्षा जे खेत्र में ॾाढियूं चुनौतियूं साम्हूं आहियूं आहिनि जंहिंमें ऑनलाइन शिक्षा जो ॾाढो असर थी वियो ॿार ऑनलाइन शिक्षा पढ़णु लॻी विया स्कूल बंदि थी विया त ॿार घर में वेही करे सॼो ॾींहुं ऑनलाइन पिया पढ़नि ऐं माण्हू टीका पिया लॻराइन माण्हुनि में डप बि लॻो पियो हुओ की टीका लॻरायूं या न लॻरायूं ॿार जॾहिं ऑनलाइन पढ़नि पिया त ॿार मोबाइल खणी करे ऑनलाइन गेम पिया खेॾणु लॻनि त इन करे शिक्षा जी ॾाढी वॾी नुक़सान थी वियो ऐं शिक्षा जी आहे जो प्रणाली असांजी सरकारु ठाही आहे राजस्थान में त उहा बि बदिलजी वई ॿार हूंअं स्कूल वेंदा हुआ लेकिन हाणे ॿार ऑनलाइन पढ़णु लॻी विया ऐं इहे न ॿार ऑनलाइन पढ़ण जी वजह सां ॿार टीपण लॻी विया चीटिंग करणु लॻी विया तंहिंखां त ॿारनि हीअं ई पिया पास थियनि ऐं स्कूल बंदि थी विया त घर में वेही करे ॿार सॼो ॾींहुं हीअं ई फालतू वेठा हुआ माउ पीउ जो दिमाग़ ख़राब थी वियो त ॿार स्कूल नथा वञनि ऐं ऑनलाइन पढ़ी पढ़ी करे ॿार म मेडम खां साम्हूं कोन पिया मिलनि त साम्हूं मिलण सां अलॻि ई पढ़ाई थींदी आहे त इने करे ॿारनि जी पढ़ाई जो ॾाढो नुक़सान थी वियो